हमारे करोली जिले में मुख्य जो कृषि के उत्पाद हैं और जो खेती के तरीके हैं वो काफ़ी हैं अलग है क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दियों के मौसम में गेहूं और सरसों चने की फसल की जाती है और बारिश के मौसम में बाजरा और तिल की फसल सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जाती हैं और हमारे यहाँ पर पशुधन भी काफ़ी है जैसे गाय है भैंस है बकरी है उनका भी उनका भी पालन किया जाता है और हमारे यहाँ पर सिंचाई के जो क्षेत्र हैं कुएँ हैं नल कूप हैं इत्यादि हैं इससे भी हमें बहुत बढ़ावा मिला है